क्या मेरी किराये पर मोटर साइकिल देने वाले से बात हो रही है हमारे को मांडव जाने के लिए चार बाइक चाहिए आठ बाइक चाहिए हमारे को एक महीना के लिए मांडव जाना है कालेज के इस्टुडेन्ट के काम से हाँ प्रोजेक्ट का काम चल रहा हमारा तो इसलिए हमारे को मोटर साइकिल चाहिए चार बाइक चाहिए इनका कितना पैसा लगेगा एक महीने के लिए चाहिए हमको नहीं यार ये तो बहुत रेट आपका ज़्यादा हो रहा है पहले तो हमको आप ये बताओ कि आपके बाइक की कंडीसन कैसी है नहीं अगर कोई अगर टूट फूट वाली हो तो ये हमको बिल्कुल नहीं चलेगी इंसोरेंस वगैरह कम्प्लीट है अच्छा कागज़ पत्र हमारे को पूरे कम्प्लीट चाहिए और बाइक के साथ हेलमेट दोगे अच्छा अच्छा अच्छा पर और हेलमेट का चार्ज नहीं पचास हज़ार तो नहीं हम चालीस हज़ार देंगे आपको अच्छा चलो ठीक है तो बाइक आपकी अच्छी तैयार रखो हम लेने बराबर टाइम पर आएंगे बीस बीस तारीख को चाहिए हाँ बीस जनवरी को चाहिए